बहुत रास चिरै चुनमुनी सब आमके फल पर अबै तऽ ओ जखन बैठा आमके खोधय लए तखन हमसब ओकर फोटो क्लिक करै छलहुॅं चाहे नदी रहै छलय तऽ नदीके कातमे सेहो चिरै सब पानि पीय लए आबै छलै दुपहरका समयमे बारह एक बजेके समयमे तऽ हमसब फोटो लै छलहुॅं आओर जखन फोटो लै छलहुॅं तऽ होइ छल हेँ आओर आब तऽ ई सभ चीज नहि देखऽके भेटैया लेकिन बहुत रास चीज केने छी फोटोग्राफी अखनो अछि बहुत रास बढ़िऑं शॉर्ट्स भेटै छलै जगह सभ खेलाइत रहतै आपसमे एक दोसर सङ्गे तऽ शॉर्ट्स भेटै छलै हेँ बढ़िऑं लगै छलए आब तऽ